मां इहो सोच विचार मुंहिंजी कोन्ह आहे की सिंधी भाषा ॿिनि भाषाइनि जे मथां डेवलपमेंट में मदद थी करे छाकाणि सभु ई पंहिंजी पंहिंजी मातृभाषा खे पंहिंजी पंहिंजी अहमियतु आहे सिंधी भाषा ॿियनि भाषाइनि खे कोई बि मदद नथी करे या उन्ह्ननि जे मथां हीअं छाइजी नथी वञे की उन्हनि जी भाषा डेवलप थिए सभिनि जी भाषा पंहिंजे लेवल ते डेवलप थियल आहे